میں اپنے زندگی میں سب سے زیادہ پڑھائی کو اہمیت دیتی ہوں مجھے پڑھنا لکھنا بہت پسند ہے مجھے ناول پڑھنا اچھا لگتا ہے مجھے کہانیاں پڑھنا بھی بہت پسند ہے اخبار پڑھنا بھی بہت اچھا لگتا ہے پڑھنا میری ہابی ہے مجھے پڑھنے سے میرے دل و دماغ کو بہت سکون ملتا ہے اگر میں ٹینشن میں ہوتی ہوں تو میں کتاب یا اخبار یا جو کچھ مجھے مل جاتا ہے میں اسے پڑھنے لگتی ہوں جس سے میرے دل دماغ کو بہت سکون ملتا ہے مجھے اسٹوری پڑھنا لکھنا دونوں بہت پسند ہے تعلیم کے بغیر اِنسان کی زندگی بہت ادھوری ہے ہر سماج اور معاشرے میں تعلیم کی بہت زیادہ ہی اہمیت ہے ایک مکمّل انسان کو تعلیم کے بغیر ادھورا رہ جا رہتا ہے اِسی لیے میں تعلیم کو بہت اہمیت دیتی ہوں اس لیے میری زندگی میں سب سے اہم کوئی چیز ہے تو وہ تعلیم ہے